हमर ई क्षेत्रमे स्थानीय कलाक रूपमे मिथिलाक विभिन्न आर्ट विभिन्न कला खूब बढ़ि चढ़िके बनि रहल अछि खूब बढ़ि चढ़िकेँ चलि रहल अछि आइ लहठी उद्योग हुए वा घण्टी बनयबाक अरिपन हुए वा साड़ीपर मिथिला पेन्टिंग ईसभ खूब बढ़ि रहल अछि आ खूब चलि रहल अछि निश्चिते मधुबनी कला जे आइ विश्वस्तरपर अपन नाम अपन गुणकेर बखान करबा रहल अछि ताहिमे एहिठामक आशार्थ हमर परिश्रम योगदान बहुतो मधुबनी जिलाक प्रायः आब सभगाममे किछु ने किछु मिथिलाक कलासँ सम्बन्धित काज भऽ रहल अछि बहुतो एहन सरकारी अर्द्धसरकारी वा अपन व्यक्तिगत स्तर पर एहन कार्यशाला चलैत छै जकरा बले मिथिलाक ई कला विश्वमे धूम मचओने अछि आ ई क्रमशः बढ़ैत जायत